एना तऽ हमरा देशमे बहुत ढङ्गके भाषा बोलल जाइत हबे हमरा तऽ हमरे राज्यमे बिहारमे हम बिहार राज्यमे रहै छै ओहिमे भोजपुरी बोलल जाइए ठेठी बोलल जाइए आओर हिन्दी बोलल जाइए मैथिली बोलल जाइए लेकिन ओहिसबमे हमरा मैथिली नीक लगैए किया लऽ कऽ कि हम ओहि भाषामे मिठाससब हइ आओर अगला जे हमर सामने बैठल हबे ओकरा लगैए कि रिस्पेक्ट दऽ रहले अइ ओहि भाषाके जरिए तऽ हमरा लगैए कि मैथिली भाषा सब बच्चाके सिखाबैके चाही आओर उ जे मैथिली भाषामे जे मिठाससब होइ छै ओ हमरा नहि लगैए कि कोइ भाषामे हबे तऽ एहि लेल सबभाषा सब बच्चाके मैथिली भाषा सिखाना सिखाबैके चाही आओर मैथिली भाषा लगभग बहुत सारा मतलब राज्यमे भी बोलल जाइए आओर अथी हमर देशके राज्यमे बोलल जाइए कएक राज्यमे आओर अइसन भी हो सकेला कि हमरा अथी देशके बाहर भी एहि भाषाके कोइ मान्यता मिल सकेला